टेक्नौलौजी में छोटे व्यवसाय को बड़ा विकास मिला है व्यवसायों में बड़े मदद मिली है अनलाइन सब समान घर बैठे आ जाता है और ये व्यवसाय बड़ा है यदि हम चाहें खाना आडर कर दें हम चाहें तो कोई टेक्निकल चीज मँगा लें हम चाहें तो कपड़े मँगा लें जूते चप्पल वगैरह सभी आनलाइन मिल जाता है इसमें व्यवसाय का विकास होता है और ग्राहकों को भी बड़ी सुविधा मिलती है कि घर बैठे सब सामान आ जाता है अगर कोई मिस्टेक का सामान आ गया या खराब आ गया तो उसको आप वापस बदला सकते हैं कंपनी को भेज सकते हैं वो आपको वापस बदल सकती है अगर पसंद नहीं आ रहा है तो वो आपको पैसा वापस कर सकती है जो की आम दुकानदार नहीं करते हैं ये सुविधा घर बैठे मिल रही है लोगों को जाना नहीं पड़ता बाजार मार्केट वो कोई भी सामान खरीदना हो आप घर से आडर कर सकते हो यदि आपका व्यवसाय भी है और थोक में भी आपको अगर समान मंगाना है तो आप बड़ी कंपनी को औडर कर सकते हो वो आपको घर बैठे समान भेज सकता है और आप अपना छोटा व्यवसाय बड़े आराम से घर बैठे चला सकते हैं या खाने पीने की चीज हो या कोई इलेक्ट्रिक सामान हो या वह कपड़े का व्यवपार हो सभी चीज़ें आपको घर बैठे कंपनिययाँ भेज देती हैं और आपको जाना नहीं पड़ता है आने जाने का समय बचता है अपना व्यवसाय आप घर बैठे आराम से कर सकते हो